अगर अस गॉर्डन दी गल्ल करचै तां दिक्खो जी अजकल लोकें दे घरो घर गॉर्डन न बाहर गॉर्डन बनाने दा केह् फायदा होंदा ऐ कि इक ते जेल्लै अस फ्री होन्ने आं फ्री आं तां गॉर्डन बिच जाइयै अस रुट्टी खाई सकने आं ते पढ़ाई करी सकने आं ते शैल शैल फुल्ल लाये दे होंदे उत्थै गॉर्डन बिच दिक्खो फुल्लें दी बी असें इन्नी जरूरत होंदी की अज्जकल अगर मंदिर जाना होऐ तां फुल्लें दी जरूरत उत्थै बी होंदी ते बूह्टे कीऽ जरूरी न असें ई क्योंकि इक्क ते असेंगी बूह्टे कन्नै छांऽ मिलदी बड़ी जादा नाल ए ऑक्सीजन जेह्ड़ी ऐ ओह् बूह्टे तों मिलदी जिन्ने अस बूह्टे लागे ना उन्ना गै फायदा होना क्योंकि गर्मी च दिक्खो कुसै दे घर अगर बूह्टे निं होङन तां किन्नी गर्मी होनी एह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि इक्क तां असेंगी हवा शैल थ्होई जंदी बूह्टें कन्नै नालै छामां मिलदी असें ई ते जेल्लै अस अगर साढ़ा मन कीता होगा अस शांत जगह बिच जाइयै बेही सकने आं ते नालै घरै दे सारे उत्थै बेहियै रुट्टी खाई सकने आं इक्क दूऐ कन्नै शैल जेह्ड़ा ऐ एंजॉय अस ओह् गॉर्डन बिच करी सकने आं